اردو زبان ہماری مادری زبان ہے اور اردو زبان کی شروعات ہمارے قریبی مدرسے میں ہوئی جہاں پہ ہم نے شروعاتی اردو پڑھا اور بہت اچھے استاد نے ہمیں اردو پڑھائی ہے اردو کی پہلی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں تک اور پھر ہم نے اس کو فلاح المسلمین میں ہم ایک مولانا شعیب صاحب ہیں اردو کے بہت ماہر استاد ہیں جو ہم لوگوں کو پڑھائے اور بہت اچھی صلاحیت کے مانند ہیں اور اردو زبان میں کبھی ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ ہماری مادری زبان ہے اور اسی میں ہم لوگ پلے بڑھے ہمیشہ تو اردو ہمارے لیے بہت آسان رہا اور ہمیں دلچسپی بھی رہی اردو میں کیونکہ شعر و شاعری سے ہمیں کافی شغف رہا ہے اور ہمارے بہت سارے مربی اور مشفق لوگ بھی اردو کے کافی صلاحیت مند تھے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آس پاس میں رکھا تو اردو ہمارے لیے بہت آسان رہا سیکھنا پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا اور تحریر وغیرہ بھی سیکھا ہے ہم نے تو بہت سارے ہمارے کاتب مولانا دلشاد صاحب سے میں نے اردو پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی زبان ہے